हेल्ल' नों फंबाय दानसोरां ना आं नोंजों मैया बे रायलायखानाय गारि रिजार्बखौसो रायलायहरफिनदोंमोनलै फंबाय आंखौ लांफैदो नामा नोङो आं नैबे सिआइटिनि गेट खाथिआव दङ' बिसिम फैना लांफैदो दे बारा गोबाव दा खालामसै थाइमा थोनाय नङा ना